ہماری حکومت کو چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں سڑکیں ٹوٹی ہے اسے بنایا جائے اور اسکول ٹوٹا ہوا ہے ہم اسکول ٹوٹا ہوا ہے اس کو بنایا جائے اور ہماری حکومت کو چاہیے کہ اچھے سے اچھے ٹیچر کو دیا جائے جو بچے کو اچھی سیکھ دے اور بچ بچے کو اچھا اچھا سکچھا دے یہی ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو باہر باہر نہ جانا پڑے ہاسپٹل ہاسپٹل ہم لوگ کے گاؤں میں نہیں ہے ہم لوگ کے گاؤں میں ہاسپٹل ہونا چاہیے کوئی جس کسی کا بھی طبیعت خراب ہوتا ہے تو باہر لے کے جانا پڑتا ہے ہمارے حکومت کو چاہیے کہ ہمارے گاؤں میں ایک ہاسپٹل بنائی جائے جہاں جہاں جس کا بھی طبیعت خراب ہو تو باہر نہ لے جانا پڑے گاؤں میں علاج ہو جائے ہمارے حکومت کو چاہیے کہ باندھ پہ پل ندی کے پاس پل نہیں ہے جو پل ٹوٹی ہوئی ہے پل بنائی جائے ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو جو ندی ندی پل پل ہے تو پل ٹوٹا ہوا پل کو بنایا جائے اور اور ہمارے حکومت کو چاہیے کہ جو جس کا بھی گاڑی کا سادھن نہیں ہمارے گاؤں میں گاڑی گاڑی کا سادھن نہیں ہے گاڑی ہو ہمارے گاؤں میں یہ سب کا سادھن نہیں ہمارے حکومت کو چاہیے کہ یہ سب نہیں ہے ہمارے گاؤں میں اسکول ہمارے گاؤں میں اسکول ٹوٹی ہے ٹوٹ ٹوٹا ہوا اسکول ہے اسکول بنائی جائے ٹیچر صحیح نہیں پڑھاتے ہیں بچے کو تو صحیح سکچھا دے ٹیچر سب ٹیچر آتے ہیں وہ کوئی ٹیچر اپنا فون چلاتے ہیں کوئی کچھ کرتے ہیں بچے کو صحیح سکچھا نہیں دیتے ہمارے حکومت کو چاہیے کہ اچھے سے اچھے ٹیچر ہونے چاہیے جو بچے کو اچھی اچھی سیکھ دے ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو ہمارے گاؤں میں کوئی جو چیز کا سادھن نہیں ہے وہ سادھن ہو سکے ہمارے گاؤں میں سڑک ٹوٹی ہے اسکول ٹوٹا ہوا ہے اور پل نہیں بنا ہوا ہے یہ سب کا سادھن نہیں ہے ہمارے گاؤں میں ہاسپٹل ہاسپٹل نہیں ہے ہمارے گاؤں میں کسی کا بھی طبیعت خراب ہوتا ہے تو ہم لوگ کو باہر لے کے جانا پڑتا ہے ہم لوگ کے گاؤں میں یہ سب کا سادھن نہیں ہے اگر یہ سب کا سادھن ہوتا تو ہم لوگ کے گاؤں سے باہر نہیں جانا پڑتا ہم لوگ کے گاؤں ہی میں علاج ہو جاتا ہاسپٹل رہتا تو ہم لوگ کے گاؤں میں کسی کا بھی طبیعت خراب ہو تو ہم لوگ کے گاؤں میں ہاسپٹل رہے گا تو علاج ہو جائے گا نہیں تو باہر جانا پرتا ہے گاڑی کا سادھن نہیں رہتا ہم لوگ کے گاؤں میں تو گاڑی کا سادھن نہیں رہتا ہے حکومت کو چاہیے کہ گاڑی ہو ہمارے یہاں ہمارے گاؤں میں گاڑی ہو جو کسی کا بھی کوئی بھی کام ارجنٹ آئے تو جلدی لے کے جائے جا سکے ہماری حکومت کو چاہیے کہ جو جو کام جو نہیں ہو رہا ہمارے گاؤں میں وہ سب کروایا جائے جو جو بہت ساڑی چیج ایسی ہے جو ہمارے گاؤں میں نہیں ہے نہیں ہے اس کا سادھن تو وہ سب ہو ہماری حکومت کو چاہیے کہ یہ سب بنائی جائے اور بہت ساری ایسی چیزیں ہے جو ہمارے گاؤں میں نہیں ہے تو وہ ہمارے حکومت کو چاہیے کہ یہ سب ہو ہمارے گاؤں میں ایسی مطلب بہت ساری چیز ہیں جو مطلب ہو گئی سڑکیں تو ٹوٹی ہوئی ہے تو سڑک بھی نہیں بنایا جا رہا ہے ہماری حکومت کو چاہیے کہ اسکول ٹوٹا ہوا ہے اور ہاسپٹل نہیں ہے کسی کا بھی طبیعت خراب ہوتا ہے تو ارجنٹ باہر لے کے جانا پڑتا ہے باہر لے کے ہمارے گاؤں میں اگر ہو یہ سب چیز تو باہر کوئی بھی چیز